जोंनि ओनसोलाव दङ साखाथियावनो मोनसे खालिया दैमा मोनसे थेबोल दैमा बै दैमा मोननैआव जोङो सम सम माब्लाबा जे लाना थाङो ना सारनो बैयावनो समाव मबेबाखिनियाव सानस्रिनांगौ जायो मबेबा समाव सानस्रिनाङा जायो दा सानस्रिनांगौआथ' औरैनो सानस्रिया इफोरबायदि नाहा मैहा थांनायाव दैमायाव इदियावनो सानस्रिजायो जोंनि खाथियाव लोगोसे आरो साखाथियाव बिलो गैया बे दैमा मोननैआनो खालिया दैमा थेबोल दैमा बे दैमा मोननैआवनो जों सम सम दुगैनो थाङो बेयावनो माब्लाबा नाबो नागिरनो थाङो लोगोसे इदिनो मोखौ मोसा खाथिनालाय बेयावनो दै दौनो लाङो बेयावनो मानसिबो बेबादिनो दुगैजायो बेयावनो समाव ओरैनो सानस्रि जायोबो आरो नाबो नायगिर जायो जोंनि साखाथियाव बे मोननै दैमा दङ लोगोसे ओरैनोथ' फुख्रिफोराव फिसारिफोराव ना सारनायाव गोथौआवथ' सानस्रिखानांगौ जायो सानस्रिनानैसो माने थांनांगौ जायो गोथौद्रायाव ना नायाबो नांगोन लोगोसे जेया मुरायाव नांगोन बेफोरखोनो बेफोरनि थाखायनो मानसिया गोथौनिफ्राय सानस्रिनानै बोखांना लाबोनांगौ जायो दा बे जोंनि साखाथियाव बेफोरबायदि दैमा दङ बेयावनो जों बिदि थांजायो सम सम बेनो